اردو زبان ایک بہت ہی اچھی لفظ ہے اور اس سے لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے بولنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اور اردو زبان کے لفظ کو ادب میں شاعری میں اور فنی میں بہت جگہ استعمال کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اردو بہت سارے لوگ بولنے کے لیے سیکھنا بھی چاہتے ہیں جو سیکھتے وہ سوچتے اور اس سے بہترین اور اس سے بھی آگے اور اس سے بھی اچھے سیکھے اور جو نہیں بھی جو نہیں بھی جانتے ہیں وہ بھی سیکھنے کے لیے مطلب جو کہتے ہیں میں جلدی سے جلدی اردو سیکھ لوں اردو بولنے کے لیے سیکھ لوں اردو پڑھنے کے لیے سیکھ لوں بہت زیادہ آدمی اس کے لیے تیار رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اردو سیکھنا بہت ہی اچھی بات ہے ایک ایک بار کی بات ہے میرے گاؤں میں جو ہے قوالی رکھی گئی تھی تو اس میں اردو شاعری بھی آئے تھے بہت سارے لوگ آئے تھے تو اس میں جو بول رہے تھے اردو میں جو بول رہے تھے بہت بہت اچھے اچھی باتیں بول رہے تھے بہت اچھا لگتا تھا سننے میں بہت سارے لوگ آئے تھے اور بولتے تھے یہ کہاں کے حضرت ہے یہ کہاں کے کے کون ہیں جو اتنی اچھی اردو بول رہی ہے اور اتنی اچھی اردو سب کو سنا رہے ہیں بہت سارے لوگ کو اردو پسند آئی اور اردو بولنے کے لیے اسی ٹائم سے بہت سارے لوگ میرے گاؤں کے کہیں کہ اب آپ بال بچوں کو بھی اردو سکھائیں گے اور خود بھی اردو سیکھیں گے اور خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھوائیں گے اور اسی ٹائم سے اپنی اپنے بچوں کو بہت سارے آدمی مسجدوں میں داخلہ مولانا مولانا کے پاس داخلہ کروائے بولے کیا جو میرے بیٹو کو قرآن کے ساتھ ساتھ اردو بھی اچھی طریقہ لکھنا بولنا پڑھنا سکھا دیجیے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ اردو بولنے سے بہت اچھی باتیں ہوتی ہے کل جا کے میرے بھی بچے کہیں پہ جا کے پروگرام میں جائیں گے یا کوالی میں جائیں گے یا شاعر و شاعری میں جائیں گے کہیں پہ بھی جائیں گے تو اردو میں بولیں گے تو کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یہ یہاں کا رہنے والا ہے وہ وہاں کا کرنے والا ہے اتنا اچھا اردو بول کے گیا کیا بہترین اردو بولا اس سے بہت زیادہ تعریفیں ہوتی ہے اور اردو بولنے سے بہت ساری فائدے ہوتی ہے کوئی اردو میں جیسے لفظ مرحبا خوش آمدید کتنا کتنا کتنا اچھا لفظ ہے اور اس سے بھی بہترین بہترین لفظ آتے ہیں اردو میں جو کہ اردو بولنے کی اردو زبان ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے لیے بہت سارے آدمی بہت کچھ کرتے ہیں کوئی کوئی بہت کوئی دوسرے جگہ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے کوئی یہاں کوئی مولانا کے پاس جاتے ہیں کوئی اپنے استاذ سے بولتے ہیں استاذ صاحب ہم کو اردو پڑھنے کے لیے سکھائیے ہم اردو جاننا چاہتے ہیں اردو کیسے پڑھا جاتا ہے اردو کیسے لکھا جاتا ہے اس کے بعد بچوں جو ہے اردو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں بولتے ہیں